क'क्राझार जिल्लानि खाथियाव थानाय बे गौरां हाइ स्कुल स्कुलावनो जोंहा होनाय जायो देग्लाय जोंनि गामिनिया साबा होदों सासेया फार्स्ट डिभिजन थांबावदोंसो बिदिनो मोजाङै मोजां बेयावनो होयो आनजादखौ सासेया सेकेन्ड डिभिजन जोंनि गामिनिनो लेटार मारिदों आरो